السلام علیکم میں نیا پورے سے بات کر رہی ہوں یہ کال باروی کیو میں لگا ہے کیا نہیں وہ ایکچویلی مجھے نہ وہ شاکر بھائی سے بات کرنا تھا کیا ان سے بات ہو سکتی ہے نہیں نہیں مجھے ان سے نا میں جو سنڈے کے دن پارٹی کے لیے آڈر کیا تھا نہ اس میں مجھے کچھ اور ایڈ کر وانا تھا اسی لیے میں ان سے کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے وہ بیزی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے آپ ایک مرتبہ میرے میں نے جو آڈر کیا تھا اس کی لسٹ کے نیم بتا سکتے ہیں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں صحیح بولا بھائی صاحب یہی ساری چیزیں تھیں ہاں ہاں اور میم بریانی کے علاوہ میں او چکن ٹکہ اور پنیر ٹکہ بڑھوا ایڈ کر وانا چاہتی ہوں اس میں اور بڑھانا چاہتی ہوں ہاں اور میٹھے میں گلاب جامن اور رس ملائی کے علاوہ میں کھیر ایڈ کروانا چاہتی ہوں ہاں اور ٹھنڈے میں لسی ہاں ہاں ہاں ہاں میرا آڈر فائنل ہوچکا ہے نہ بھائی صاحب مجھے دوبارہ تو نہیں کال کرنا پڑے گا نا ہوں مجھے پیمنٹ کیسے کرنا ہوگی ڈائریکٹ کیش دینا پڑے گا یا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں ہاں ہاں آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے بھائی صاحب ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں مجھے دوبارہ تو نہیں کال کرنا پڑے گا نا آپ آڈر فائنل کرلیں گے نا ہاں آپ کی مدد کے لیے بےحد شکریہ بھائی ہاں ہاں بہت بہت شکریہ میں آڈر آتی ہوں سنڈے کے دن لے کے چلی میرا ڈرائیور آئے گا اور لے کر چلا جائے گا ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے بھائی بائے بائے اللہ حافظ